असांजे समुदाय में ॿाहिरि यात्रा करण में मां चङा दफ़ा ॿाहिरि वेंदुमि मुंहिंजों त कम ई ट्रैव्लिंग जो आहे त पर कॾहिं बि मूंखे अहिड़ो भेदभाव या ईअं पूर्वाग्रह कॾहिं जो अनुभव न थियो आहे हमेशह असांजे सिंधी समाज जी ईअं ख़ासियत रही आहे सभु हिक ॿिए सां ॾाढो मिली जुली रहंदा आहिनि हिक ॿिए जी मदद कंदा आहिनि ऐं समाज में हिक ॿिए खे सुठी नज़र सां ॾिसंदा आहिनि उथिणी वेहिणी सिंधी समाज जहिड़ी ॿिए कंहिं बि समाज में मूंखे नज़रु न ईंदी आहे ऐं असां सभिनि जो स्वभाव हिक ॿिए सां ॾाढो सुठो आहे त असांजो समुदाय समाज जेको सिंधी समाज आहे ॾाढो इन करे ॿिए समाज वारा इन खे ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि कि तव्हां जी उथिणी वेहिणी तमामु सुठी आहे त अहिड़ो कोई नकारात्मक अनुभव पहिरों न थियो आहे हरिओम